बाईक चलाने दे दरान अस केईं ऐसी छोटी छोटी गल्लां नज़रअंदाज करी ओड़ने जेह्ड़े अग्गें जाइयै ऐक्सिडैंट दा बड़ा कारण बनी सकदियां न ते ऐक्सिडैंट कुतै बी ते कदें बी होई सकदा ते असें अपनी सुरक्षा दे कन्नै कोई समझोता नेईं करना चाहिदा ते असेंगी बाईक चलाने दे दरान अपनी सेफ्टी दा ध्यान रक्खना चाहिदा ते में अज्ज थोआड़े कन्नै कुछ ऐसी गल्लां सांझा करना चाह्न्ना जेह्ड़ा बाईक चलाने दे दरान तोआढ़ी मदद करी सकदियां न सब तो पैह्लें हैलमट जेह्ड़ी कि बड़ी जरूरी ऐ हमेशा इक अच्छी ते सुरक्षित हैलमट दा इस्तमात करना चाहिदा स्पीड दा हमेशा ध्यान रक्खना चाहिदा दौनें ब्रेकें दा स्हेई इस्तमाल करना आना चाहिदा सिगनल दा इस्तमाल करना आना चाहिदा उचित दूरी बनाइयै बाईक चलानी चाहिदी ओवरटेक घट्ट कोला घट्ट करना चाहिदा ते जे करना बी ऐ ते जल्दबाज़ी निं करनी खराब मोसम च बाइक चलाने कोला दा बचचै ते ए बी ऐस बाईक दा इस्तमाल अस ए बी ऐस आहली बाईक दा इस्तमात करना चाहिदा ते ते डाकूमैंटस हमेशा अपने कोल बाईक दे होने चाहिदे जिंदे चा मुख्य डाकूमैंटस न साढ़ी आर सी साढ़ा लाइसैंस इंशोरैंस ते कन्नै प्लयूशन मेद ऐ मेरी जानकारी तुसेंगी पसंद आई होग धन्यबाद